टीकू हाँ बताइए आप कैसे हैं हाँ जी आइए हम आप ही को है ना इन्फॉर्म करके बुलाने वाले थे आपके मेडिकल कंडिशन पे बात करने के लिए आप मुझे ये बताइए जो मैंने आपको दवाइयाँ दी हैं वो आप ले रहे हैं देखिये हमें वैसे आपके मेडिकल कंडिशन सुधारने के लिए ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं हमें सिर्फ अभी छः महीने ही हुए हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके मेडिकल कंडिशन अभी अच्छी नहीं हो रही है इन दवाइयों से इसके बेटर ऑप्शन और मिल जाएंगे आपको ट्रीटमेंट के लिए आपको वैसे किस तरीके की ज़्यादा दिक्कतें आ रही है आपके मेडिकल कंडिशन में अच्छा देखिए आप ये सब तो करिए जो हमने आपको पहले बताया है और वो दवाइयां लीजिए आपको कोई दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए देखिये इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं आपको जल्दी के लिए आपकी जो बीमारी है वो वैसे तो दवाइयों से ही ठीक हो जानी चाहिए हम आपको बेटर ट्रीटमेंट देने के लिए कोशिश करते हैं मैं आगे बात करके आप आपको अच्छे से बेटर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करूँगी देखिये और ऑप्शन तो बहुत हैं आपको जो आपकी जो मेडिकल कंडिशन है वो खराब तो काफ़ी हो चुकी है आपको पेट से रिलेटेड भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पहले हम ऐसा कर सकते हैं जो अभी आपकी कंडिशन अब ठीक नहीं चल रहा है उसमें तो हम उनको चेंज करके आपको देते हैं आप से जो पेट से रिलेटेड आपके जो बीमारियाँ हैं जो भी है हम उसके लिए आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे देखिये इस का इन्जेक्शन तो है हमारे पास हम आपको इन्जेक्शन लगा देंगे आपको आपको ना आपके पेट से जो भी बिमारी है जैसे आपको बता रहे है आपको जलन होती है आपको खाना नहीं पचता है आपके वैसे तो पाचन क्रिया खराब हो गयी है हम आपको इंजेक्शन लगा देते हैं आपका जलन पेट दर्द जो भी आपको एसिडिटी जो भी रहती है वो ठीक हो जाएगी